हमर सबके गाम सऽ जे छै अस्पताल जे जाइ छियै तऽ सुविधा नहि रहै छै एहि लऽ कऽ जे बाढ़ के समय जेना अपन अयलै तऽ पानि रहै छै आओर पानि मे जे छै नाव पर चढ़े छियै ओहि के बाद आबै छियै फेर ओतय से जेइ छै पैदल किछु दूर बुलय पड़ैए छै आओर ओऽ स्थिति मे अगर बीच मे अगर प्रसव भय गेलै तऽ बच्चा ओतए भऽ जाइ छै अस्पताल नहि पहुँच पाबै छै तेकर कारण बच्चा के जे छै आओर बच्चाके माँके बहुत दिक्कत होइ छै आओर बीमार पड़ै छै ब्लिडिंग बहुत जादा भय जाइ छै ओहि कारणसॅं ओ ओकर मौत भी भय जाइ छै आओर अगर कोइ बच्चा बीमार छै ओकरा लए कऽ आबै छियै तऽ ओहू मे कठिनाई होइ छै अगर वृद्ध छै समयसॅं नहि पहुँचबै एक्सपायर कए जाइ छै एकर लेल अगर रोड बनायल जाय तऽ ओकर जे छै इलाज सही समय पर भय जेतै सही समय पर पहुँच जेबै बचि जेतै हमर सबके अस्पतालके दूरी लगभग नओ किछु तऽ हम सब बाँध दिस कऽ छियै नहि कोसी नदी के बहुत अन्दर रहै छियै तऽ अस्पताल पहँचे के दूरी जे छै हमरासभके सत्तर अस्सी किलोमीटर भय जाइ छै जे घुमि कऽ आबय पड़ै छै अगर नदी दऽ कऽ जेबै तऽ दस सऽ बारह किलोमीटर रहै छै लेकिन नदी के सुविधा पार करय कऽ नहि रहै छै तेहि लऽ कऽ गाड़ी घोड़ा के चक्कर सऽ घुमि के आबय पड़ै छै एकर कारण से लोक रस्ते मे एक्सपायर भऽ जाइ छै एकर लेल अगर हमर सभके सही सही रोड बनायल जाय तऽ आबि के सही तरीका से इलाज करा लेबै आओर सबकिछु के समाधान भय जेतै